मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो ख़ाली समय में ज़्यादाकर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठे ना तो वो सोचते कि कुछ काम कर लें अब जैसे घर में बग़ीचा है तो साफ़ सफ़ाई करना या बग़ीचे में झाड़ पौधे लगाना ऐसे बहुत से काम हैं जो हम घर बैठे कर सकते अब घर में रहते तो ज़्यादाकर कुछ लोग हैं जो बोर होते जैसे हमारा ट्वेल्थ हुआ हम ने कॉलेज चल रहा है कभी कॉलेज की कन्टिन्यू जाते हैं कभी बंद रहा तो बोर लगता है कुछ करें तो अपनए घर के बाज़ू पीछे बग़ीचा है तो वहाँ निकल जाओ साफ़ सफ़ाई करना पौधे लगाना ऐसे काम यानी घर में रहो तो कुछ काम करते रहो घर में रहते हैं तो सोचते हैं बोर हो रहें यार कुछ करो मोवाइल चलाते चलाते मोबाइल भी ज़्यादा देर चलाओ तो बोर लगता है इसके लिए कुछ काम ऐसा सोचते हैं जो करते रहें तो सही है नहीं तो फिर घर में बैठे बैठे बोर होते हैं इस लिए कुछ काम करें घर में तो सही बात है नहीं तो कोई घर में रहता तो ज़्यादाकर बोर ही लगता है इसी लिए काम करना इन से परफेक्ट काम रहता है